बर' रावा आंनि हारिमु आरो सिनायथियाव गोबांनो गोहोम खोख्लैदों बर' राव रायज्लायनो थाङोब्ला गोबां ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ जों जों बर' फोरनि गेजेरावनो रायलायनानै मोनथि होनो हायो बेखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बुजिनो हाया बर'नि हारिमुनि बागै बुंनो थाङोब्ला बर'नि गाननायनि सिनायथिया सिगां फैग्रोयो बर'आव दख'नाखौ खौ गाहाय बर' आयजोनि गानग्रा होननानै मोनथिनाय जायो बर'नि दख'ना सादोर जोमोब्ला गानोब्ला बर' होननानै गोजाननिफ्रायनो सिनायथि हरो बर' दख'ना जोमग्रा जोमोब्ला बर' आयजोफोरखौ ग'हेनानिबो गोनांथि गैलाया दख'नानि दावदै गाबा बर' आयजो फोरखौ गोबांनो समायसार होयो आरो गोजा सादोर आरो ब्लाउस गानोब्ला गोजाननिफ्रायनो बर' आयजो होनना सिनायथि हरनो हायो आरो बर' हौवाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाय आर'नायनि गस्ला बेफोरो गाहाय जेखौ बर' हौवाफोरा बायदि मैया आरिमु बादायलायनाय फोरबोफोराव गानो जोमो जेखौ गानोब्ला बर'नि सेंग्राफोरखौबो मोजाङैनो सिनायथिहोनो हायो बेयो बर' हौवा होननानै बर'नि गाननाय जोमनायजों राव रायज्लायनायजों जोंनि बर'आ गोबाङैनो गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोयाव सिनायथि जायो बर'नि गाननाय दख'ना जायखौ गुबुन रायजो आवबो गोबां बिबांनि अनसायनाय दं जायखौ नुयोब्ला गुबुन रायजोनि सुबुंफोराबो दख'ना गामसाखौ गावसोर नायनो थाखाय लानानै दोननो लुबैयो बर'नि बायदि मैया दख'नायाव एरनाय आगर दावराय मोख्रेब गरखा आगर आगर गिदिर बाक्सु आगर बिबार आगर फाहार आगर जोमग्रायाव फाहार आगरानो गोबां बिबांनि बाहायनाय जायो जायखौ जोमोब्ला बर' आयजोफोरखौ गोबाङैनो समायनासिन नुनो हायो आंनि साननायाव बर' राव आरो हारिमुवा आंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जायखौ गाननानै आं गुबुन जायगायाव दावबाय हैब्लाबो आंखौ बर' होननानै रोखायैनो सिनायथि होनो हायो आं